ओ बतबू खाना

हँ

ओ आ रोटी ओ आ लिट्टीओ समोसा छै ने लिट्टी समोसा ओ दश रूपैआ ओ ओ दही सब छै दहिओ सब छै हूँ आओर नया नयामे भोजन की सब छै

हँ

हँ हँ खाना सब छियै दाल भात बढ़िआँ छीकै हँ

कोन चाबल

चलू ठीक छै कटहलो छै हँ हँ

हँ हँ ओ छी आदमी ठीक छै

देखै छियै ने